सुपौलमे जे छै खेल खेल तऽ सुपौलमे बहुत बढ़िआँ होइ छै आओर खेलके नामपर किरकेट किरकेट जे छै बहुत बढ़िआँ सुपौलमे होइ छै सुपौलमे एगो बहुत बढ़िआँ ग्राउण्ड छै ग्राउण्डपर जे छै किरकेट भेल किरकेटमे जे छै ओहि जगह बहुत दूर दूरके आदमीसब आबै छै टीम बनाकऽ टीम लऽ कऽ आओर जे छै टीम लऽ कऽ आएल नीकसँ खेललक फाइनल भेल अपन जितल ओहिके खुशीमे जे छै अपन किछु प्रोग्रामो राखल गेल एहिना जब ओ टूर्नामेन्ट रहल ने टूर्नामेन्ट जब खतम होइ छै तऽ प्रोग्राम रखल गेल एहिना प्रोग्रामो अच्छासँ भेल

आओर नाटको सब होइए नाटकसब सबकिछु होइए एक दुइ दिन भेल ओ जे छै बहुत अच्छासँ खेलसब होइए आओर ई जे छै खेले तऽ नहि ताहिके बाद पराते अपन ओ बन्द भेल बन्द होइके बाद जे छै आरामसँ सब फेर खतम भेल खतम होइके बाद आरामसँ सब अपन अपन घर गेल घर जाइके बाद आरामसँ फेर पराते काम धन्धामे लागि गेल आओर कि